हॅलो बाय किदें करता गो पावस पळय गो कसो पावस पळय गो कसो पडटा तो आतां पावसान मगो अळमी जातली ताळकुळ्याची भाजी जातली कुड्डुचेची भाजी जातली किल्ल जात्लें तुका हांव मगो ताळखुळ्याची भाजी खावंक जाय तितून मगो खूब विटामीन आसता गो अशें कितें गो बाय उलयता तूं म्हजे कडेन जशी जाता तशी करून दिता मगो हांव कशें आं तशें जाल्यार एक काम कर हांव मुगो आतां तायखिळो हाडटा आनी शिंता तूं म्हाका भिकणां माश्शीं धाडोवन दी इल्लो कानो शिनून तुका जाय तसो आनी मागीर तळसून आमी दोगांय करुयां मुगो ती बेजार येता जाल्या मचमचीत खावपाक बरें जाय तर तुका आं हें खावपाचें बरें तेन्ना व्हडलें आसता तूं आनी काम करपाचें ल्हान जाता वक्ल घाल नाल्यार हॅलमॅट घाल अळमी अळमी राव पप्पाक सांगता ती कितले म्हारग आसता जाणां मगो हजार रुपया पुडी आसता आं तेका हजार रुपया जोडपाक कितले मय म्हयनत लागता जाणां बरें आसा मुगो तर तुजें मात तुका पयशांची किंमत म्हणून ना पळयता तरी दारू किदें म्हणटा तो हाडटा जाल्यार बरो कानो घालून बरें तळसून बिळसून दिता तुका भाजलेली जाय का मिरसांगेची जाय गो ताळखिळ्याची भाजी अळमी ना आं अळमी नाका मुगो तर बरें गो बाय म्हजें तें समजुत्दार कळटा तेका आं भिकणां तूं फोडून दी मगो मागीर हांव बरी बारीक शिंता भाजी मुगो बरी भितर दाळ घालता आनी तुका जाता तशी कानो बिनो घालून मीठ बी घालून करून दिता रुची बऱ्यो मुगो तुका आसा गोड बी घाल म्हणटा तें आसूं आं बरें बरें करून दिता हांव आं करून दिता बरें आं बरें बरें